बेटा ऊ का प्रधान थोड़ी ना होता बड़ी बात है कि इहाँ इहाँ सभी हाथ गरोड़ पजोड़ के हम के हमको बंजा हम बंजा हम बंजा हाँ तो गाँव वाला मदद गाँव दे गाँव के प्रधान ये गाँव के परिस्थिति है कि जा मुँह देख के काम करते थे हाँ ऊ नहीं जोग नहीं जोग होगो हो ना हो वो की भी जरुरी बा ई सब जगह जाई अब जब भाई प्रधान लक है या नहीं है ना ई कोई बात नहीं है ये गाँव का जो ब खाली बस मुँह देख के काम करते हैं सब लोग तो ऊ प्रधान लक थोड़ी था वी जेकरे साथ में कौन प्रधान बन रहा भाई बने उस देखल विश्वास नहीं माना कि ऊ प्रधान है कोई नहीं मान मान पाया जब प्रधानवा आता है जब दस बे हाँ हम वोट ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे कुछ भी नहीं किए जो प्रधान गाँव का हुआ खूब सबने अपने अपने फेर में अपने अपने फायदे खातिर कुछ नहीं किए गाँव की कोई भलाई नहीं किए और गाँव की नहीं हुआ गाँव की प्रधानी किये हुए है अपने खातिर बना है जो क बने बने अपने बनाए अपने बना के पैसा दबा के अपने अपने अपने घर दुआर सब कोई गाँव के लिए कुछ नहीं किया है कोई गाँव के प्रधान कोई मानेगा नहीं कि ये प्रधान है जब रही जब भी काम होता था तो दस बेर आके पैर छूते की हाँ हमको बना दो हमको बना दो हमको बना दो हैं जब बनने के बाद कोई तो उलट तकता नहीं कि इनका इनकर परिस्थिति का बा कइसे होखे के चाही हाँ वो कोई विश्वास ही नहीं मानेगा के उमिर में कोई प्रधान नहीं गाँव गाँव विश्वास ही नहीं मानेगा ये कइसे प्रधान हो गया है तो प्रधानी गया भगवान जाने कि किस गाँव वाला उसको प्रधान बना दिए है गाँव की ई बढ़ी ख़राब है खली मुंह देख के काम करते थे कोई काम होता था हरमेशा ऊ खाली मुँह देख के काम होता है ये पद की पद पद पे कोई नहीं रहता है कही की सबे सही है कि गलत है खई खई मुँह देख काम इ गाय्स इ गाँव में होता है हम लोग तो भाई सबसे प्रधान सबसे बदनाम है हम लोग क हम लोग के गाँव में सब जगह हमके जरता है गाँव के क्योकि अपना खाना है अपना पहिनना है बाकि हमको देख पता नहीं किया है क्या क्या लेना है हमसे हमसाय राम राम गये हम लोग भी उनकी खिलाप रहते हैं गाँव में गाँव वाला कौनो नहीं मिलता है गाँव से कुछ नहीं किए हैं हम तो कोई गाँव प्रधान गाँव के कुछ नहीं किए हैं जो जो बराय अपने खातिर बनाएँ हैं हो हो हम लोग गाँव के लिए कुछ नहीं किए हैं हाँ गाँव के प्रधान कुछ नहीं किए गाँव के खाली मुँह मुँह देख के काम करते थे हम लोग कुछ नहीं किए हैं नहीं ये जो गाँव के प्रधान है कुछ नहीं किए हैं अब गाँव में गाँव की खाली बस पाँच साल पाँच साल बाद देखो देखी अब कौन प्रधान बनता है आ हम लोग किसी वोट नहीं देंगे अब बाथी जबले कुछ बली नहीं तब क्यों वोट दे जब हम कोई अच्छे नहीं किया कोई हम क्या बोट दें हम कुछ नहीं बोट देंगे किसे नैन